नै अक्ट'बर नैरोजा नै ब्रै जुन नैरोजा बा द' नबेम्बर नैरोजा दाइन जि दिसेम्बर नैरोजा जिनै नैजिथाम जानुवारि नैरोजा जिब्रै